फॉग बहुत नीक छै आओर बहुत ही सुन्दर छै आओर ओ ओकर यूज करै छिए तऽ बहुत ही देर तक रहै छै बहुत जादा देर तक ओकर एस्मेल बहुत सुन्दर लागै छै सुगन्ध बहुत आबै छै ओकर बहुत ही जादा सुगन्धित रहै छै फॉगके हमरा फॉग बहुत पसन्द अइ